اردو زبان بہت اچھی زبان ہیں اردو زبان یہ ایسی زبان ہیں کہ ہندی بھی بغیر اردو زبان کے نہیں بولی جا سکتی اردو زبان ایک ایسی اچھی زبان ہے ایسی اچھی زبان ہیں آپ بچے بچوں کے منہ سے آپ اردو زبان سن سکتے ہیں اردو زبان ایک ایسی زبان ہے اردو زبان کے اندر ایسی مٹھاس ہے کہ جس طریقے سے آپ کسی کو بلاتے ہیں تو کس طریقے سے آپ بلائیں گے کہ آپ ادھر آئیے کسی کو آپ کو جانا ہے آپ چلے جائیے اتنی مٹھاس ہے اردو زبان کے اندر اتنی مٹھاس ہے اگر کسی کو آپ بیٹھنے کہیں گے تو آپ کس طریقے سے کہیں گے کہ آپ یہاں تشریف رکھیے آپ ادھر آئیے کہیں جانا ہے تو آپ ادھر چلے جائیے ایسی مٹھاس ہے اردو زبان کے اندر ایسی مٹھاس ہے کہ ہندی بھی بغیر اردو زبان کے نہیں بولی جا سکتی آپ کہیں بھی جائیں گے اردو زبان آپ کو ہر جگہ مل جائے گی اردو زبان ہر اسکول کے اندر ہر مدارس کے اندر ہر کالج کے اندر آپ کو اردو زبان مل جائے گی اردو زبان ایسی اردو زبان ہے کسی بھی ممالک کے اندر آپ اگر اردو میں بولتے ہیں تو آپ کو آسانی سے وہ سمجھ میں آ جائے گی ایسی اردو زبان ہے اردو زبان بہت اچھی اور میٹھی بولی ہے